हरि ओम हा असां तव्हांखे ॿुधाइण लाइ फ़ोन कयो की असांजी नईं दुकानु खुली आहे त कपूरथला अलीगंज में स्टील जे बासणनि जी दुकानु आहे ॾाढी वॾी दुकानु खोली आहे ऐं हाणे फ़ेस्टिवल ऑफ़र बि ॾियूं था असां त असां हिकु वाट्सअप ते ग्रुप बि ठाहियो आहे त उन ते तव्हां जुड़ी वञो ऐं असांजा ऑफ़र ॾिसो ऐं तव्हांखे कोई पैकिंग हा तव्हांजे घरु कोई फ़ंक्शन हुजे तव्हां असां वटि अचो और ऑर्डर कयो सामानु ॾिसो अची करे नऐं नऐं तरीक़े जो नऐं नऐं नमूने जो सामानु आहे असां वटि स्टील जो डिनर सैट आहे उन ते ऑफ़र आहे हा हा इलेक्ट्रोनिक एयर फ़्रायर एयर फ़्रायर आहिनि सुठे नमूने जा माइक्रोवेव बि आहिनि ड्रायर आहे पॉपकॉर्न मेकर आहे हा ओ टी जी आहे पॉपकॉर्न मेकर आहे इलाही सामान आहिनि ऐं सभु उन जा इलेक्ट्रिक सामान आहिनि स्टील जा आहिनि कांच जी क्रॉकरी आहे नऐं नऐं डिजाइन जा सामान आहिनि तव्हां अचो ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे बि वठी अचो हा हा वॾा कुकर वॾा कुकर वॾियूं सिपरियूं वॾी कढ़ायूं जेतिरे बि किलो जी तव्हांखे नंढे खां वॾी सभु मिली वेंदियूं हा हा हाणे झूलेलाल हाणे चेटी चंडु हुयो त असांजो इलाही सामानु विकामियो आहे चेटी चंड जे करे नंढो वॾो सभु सामानु सिंधी माण्हू असां खां जुड़ी विया आहिनि हो वठी विया आहिनि असां खां जी जी

हा सिपरी बि आहिनि सुठी सुठी आहिनि ऐं सुठी क्वालिटी जी आहिनि एल्युमिनियम जी आहिनि स्टील जी आहिनि तांबे जी बि आहिनि ऐं तांबे जो तांबे जो सैट आहे जॻ हा हा तांबे जो सैट आहे जॻ ऐं गिलास जो नऐं नमूने जो डिनर सैट आहिनि स्टील में अलीगंज कपूरथला हा भाटि भाटिया स्टील भंडार हा हा मां ऑनलाइन में होम डिलीवरी कंदी आहियां तव्हां ऑनलाइन ऑर्डर कंदव त असां होम डिलीवरी कंदासीं ऐं हुन जो कोई चार्ज न वठंदा आहियूं तव्हां असां सां ग्रुप में जुड़ी वञिजो वाट्सअप ग्रुप ते जी जी ऐं तव्हां पंहिंजे दोस्तनि खे बि ॿुधाइजो

हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु असांजो होलसेल बि कमु आहे ऐं तव्हां जेतिरो बि ऑर्डर कंदव ओतिरो पहुचाईंदासीं जी जी अचिजो असांजी दुकान ते ज़रूरु जी हरि ओम हरि ओम